हैलो जय झूलेलाल पंज छह सेल त ॾिसो जामु शयुनि जो आहे तव्हांखे कहिड़ो प्रोडक्ट खपे कहिड़ो प्रोडक्ट ॻोल्हियो था कहिड़ो छा खपे तव्हांखे कपिड़ा खपनि बासण खपनि खाइण पीअण जी शइ खपे मॉल में त जामु सामान आहिनि तव्हांखे छा खपे छा खपे तव्हांखे

हा त तव्हां सेकेंड फ्लोर ते वेंदा न त हुते तव्हांखे स्पोर्ट्स जो दुकानु आहे उते तव्हांखे मिली वेंदुव ऐं उन जो टाइमिंग बि तव्हांखे ॿुधायां थी यारहां बजे दुकानु खुलंदो आहे ऐं साढे सतें बजे दुकानु बंदि थो थी वञे डिस्काउंट हाणे त ॾिस अवेलेबल नाहे डिस्काउंट जॾहिं कुझु ही फैस्टिवल्स वग़ैरह जीअं कुझु हूंदा आहिनि तॾहिं डिस्काउंट बि थोरो घणो रखंदा आहिनि पर ॾिसो स्पोर्ट्स त स्पोर्ट्स में त वधीक डिस्काउंट्स हूंदा ना इन जे रेगुलर डिस्काउंट हुन में टेन परसेंट त ॾींदा आहिनि उहो ई ॾींदा आहिनि खाइण पीअण जी शयुनि में मिलंदो आहे पर हिननि में डिस्काउंट जामु घटि वधि मिलंदो आहे हा हिकु फस्ट फ्लोर ते शोरूम अथव हिते सभु मिलंदव तव्हांखे ए टू जेड सामानु मिलंदो हुते तव्हांखे डिस्काउंट मिलंदुव ऐं हुते मोस्ट प्रोबेब्ली बि डिस्काउंट मिलंदो आहे ॾिसो फैस्टिवल्स में फैस्टिवल्स में जॾहिं फैस्टिवल्स चालू थींदा आहिनि हुन खां चार ॾींहुं पहिरियों खां डिस्काउंट चालू थी वेंदो आहे कोई बि फैस्टिवल हुजे जीअं ॾियारी हुजे संक्राति हुजे होली हुजे त ॿियो कोई बि फैस्टिवल हुजे न्यू ईयर जीअं अचण वारो आहे त न्यू ईयर में चार ॾींहं पंहिरियों खां ई तव्हांखे डिस्काउंट स्टार्ट ऐं त थर्टी परसेंट डिस्काउंट चालू थींदो अथव उते तव्हांखे सुठो डिस्काउंट मिलंदव हा हा हुते कार्ड सिस्टम बि अवेलेबिलिटी अथव ऐं जो बि कोई कोई कार्ड ते वधीक डिस्काउंट मिलंदो आहे जीअं कोई कंपनी कमु कंपनी जो कार्ड हूंदो आहे जीअं एच डी एफ सी आई डी एफ सी आहे त हुनजो समुझो हुन कंपनी तर्फ़ां एक्स्ट्रा डिस्काउंट बि तव्हांखे मिलंदव हा प्ले हिकु तव्हांखे ग्राउंड फ्लोर ते मिलंदव ग्राउंड फ्लोर में तव्हां हेठि वेंदा न त हिकु हिकु रूम ठहियलु आहे हुते हिकु ॿारनि खे संभालण जी सुविधा बि रखी आहे जामु जी जामु पेंरेंट्स ईंदा जंहिं ॿार खे सांभ चढ़ी करे वञी करे मथे जीअं त मथे हेठि नथा करे सघनि त हुननि लाइ आहे पर आवर जो चार्जिस आहे आवर जे हिसाबु सां हा फस्ट फ्लोर में तव्हां वेंदव न फस्ट फ्लोर में अची करे फस्ट फ्लोर में तव्हां अचो उते ई तव्हां कपिड़े जो बि दुकानु जो टाइमिंग आहे सभु दुकानु हिते मॉल में ॾहें बजे खुली वेंदा कोई कोई दुकानु यारहें बजे स्पोर्ट्स जो दुकानु मां तव्हांखे ॿुधायो यारहें खां साढे सतें बजे बाक़ी सभु जो कपिड़नि जा दुकान आहिनि खाइण पीअण जा हो लेट ताईं खुलियल हूंदा ताईं नवे बजे ताईं हा जय झूलेलाल